अज्ज में थुहानू स्बिमिंग दे बारे सनान लगा कि मिगी केह् केह् रकावटां आई गेइयां कुस कुस कन्नै में कुत्थे गेआ कियां गेआ मिगी कियां कियां कियां मुश्कला आइयां इक बारी में स्कूला गेआ कि स्बिमिंग करन मेरे कन्नै इक मुड़ा होर हा अठमीं पढ़दे रेह् उसलै अस

तू बाद च उत्थै ब़डे मुडे़ हे में पानी च बड़ेआ पानियै च बड़ने दे बाद च में डरी गेआ कि पहले मास्टरे मिगी आखेआ कि तू पानियै अंदर बड़ में आखेआ में नेईं बड़ना पानियै बिच ते मिगी मुश्कल आई जंदिया में आखेआ कि नेईं सर में कुछ मेरे कोला कुछ और करवाई लैओ लेकिन मास्टरे ने मिगी आखेआ कि कोई गल्ल नेईं पुत्तर तू बड़ बिच तू कर कोई डरना नेईं में आखेआ सर कोई गल्ल नेई में बड़ी जन्ना बिच बड़ेआ पानियै दे मिगी डर लग्गा में बाहर खड़ोई गेआ बाहर खड़ोता में फिर मेरी उत्थै उन्हे आखेआ कि उनें मिगी बिच सुट्टेआ में न्हाता है नी में न्हाता बी नेई उनें आखेआ सर ने आखेआ मिगी सर ने आखेआ तू इयां कर तू कोई बी कोई बी करी ओड़ कम्पीटिशन जोहदे कन्नै तुगी बैनीफिट होई जाग मेरे कन्नै जेहड़ा मुड़ा गेदा हा ओह् पास होई गेआ मिगी उनें फेल करी ओड़ेआ ओहदे बाद च उनें आखेआ कि तू बड़ी जा पानिये बिच तू करी लै फिर बाद च उनें मेरी स्लेक्शन जेहड़ा मेरे कन्नै मुड़ा हा ओहदी स्लेकशन होई गेई ओहदे बाद च में चली गेआ हां अस घार आई गे ओहदे बाद में परतियै स्बिमिंग च गेआ फिर में ओहदे बिच पानियै च बडे़आ मेरा पत्थर चुब्भे मिगी एह् रकावट आई पत्थर चुब्भे मेरे पानियै च बड़ेआ हा ठीक ऐ मेरे साह् दी प्रावल्म ही उसले अपरेशन कराए दा हा मिगी साह् दी प्रावल्म आरदी ही फिर मे केह् कीता कि में सर में नेई करी सकना ते में सर इयां साह् दी प्रावल्म ऐ में आपू बाद च करी लेगा सर ने आखेआ कोई गल्ल नेई बेटे तू टैंशन नेई लै ते कर तू पानियै च बड़ कोई चक्कर नेईं में पानियै च बड़ेआ मिगी साह् दी प्राव्लम ही मे सर में पानियै च दूई बारी में में सर गी आखेआ मे सर मिगी थोह्ड़ी थोह्ड़ी ट्रैनिंग करवाओ फिर में ओहदे बारे च पता किया में इयां थोह्डे़ बिच बिच रकावटां आंदी ही में उस रकावट गी हल कीता में पुच्छेआ मंग्गेआ कीता में आखेआ सर कोई गल्ल नेईं में करी लैगा तुस इयां करो मिगी परतियै लेई चलो में उत्थै परतियै गेआ फिर में परतियै उस रकावटा दा हल कीता मिगी साह् दी प्राव्लम ही मिगी उसलै में ओहदे बाद च परतियै लेता मिगी उनें फिर में परतियै उत्थै गेआ जाने दे बाद च में कीता केह् बोलदे पानियै च बडे़आ पानियै च बड़ियै फिर में उस मुश्कल दा हल कीता फिर में मास्टरे ने मिगी आखेआ कि कोई गल्ल नेई तू दूई बारी चली जायां ते कोई चक्कर नेई तुगी परतियै कराई देगे फिर में उस प्रकार दा मिगी इयां साह् दी प्रावल्म होई ज्यादा में आखेआ कोई गल्ल नेई दूई बारी जाह्गा में पूरा मसला हल करी लैगा कोई चक्कर नेईं तुस मिगी इक बारी होर कम्पीटिशन देओ फिह् सर होरें आखेआ कि नेई तू नेई जाई सकना तुगी साह् दी प्राव्लम ऐ ते कोई चक्कर नेईं तू अगली बारी कम्पीटिशन च आई जा अगले बारी तेरा मुशकल हल करी ओड़ने आं में आखेआ सर कोई चक्कर नेईं में दूई बारी जाह्गा में करी लैगा फिर में दसमीं पढ़दा हा दसमीं पढ़दे में स्बिमिंग च गेआ स्बिमिंग च जाने दे बाद च मिगी जाने तला च तला च उनें में बाहर कड्ढेआ उनें तला चा बाहर कड्ढेआ ते इत्थै मिगी फिर में गेआ उत्थै ते उनें मिगी अपना मेरे डाॅकोमेंट मंगे में उनेंगी डाकोमेंट दित्ते में आखेआ सर मेरा इक बारी होर क्मपीटिशन कराओ फिर में गेआ फिर में पैहले नम्बर उप्पर आया फिर में उत्थै में पास होई गेआ उत्थै मिगी मैडल थ्होआ मैडल लैने दे बाद फिर मेरी स्लैकशन होई स्कूला में उसलै में हाई स्कैंडरी पढ़दा फिर में हाई स्कैंडरी चली गेआ बाहरमीं च फिर मेरी ग्याहरमी च स्लैक्शन होई फिर मिगी लेई गे कठुऐ कठुऐ जाने दे बाद च फिर में उत्थै तला च बडे़आ उत्थै स्बिमिंग कीती उत्थै बी में फिर दूए हत्थ आया फिर मास्टरे आखेआ ठीक ऐ उसलै मिगी कोई रकावट नेईं आई उसलें में इयां गै थोह्ड़ा जेहा मेरा कन्नै कोई बज्जेआ ते पानी आया ते ओहदे कन्ने मेरा थोह्ड़ा इयां गोडे गी लग्गी ओहदे बाद थोह्ड़ा जेहा ट्रीटमेंट कराया में ट्रीटमेंट कराने दे बाद च फिर में रियासी आहली साइड गेआ रियासी फिर में अपना उऐ कीता कम्पीटीशन कीता ओहदे बाद च फिर में सिक्खी गेआ ओहदे बाद च मेरे घरा लागे इक तला होंदा हा में उत्थै स्बिमिंग करदा हा उत्थै मेरे कदें गोडे गी लगदी ही कदें किश होंदा हा कदें किश हाोंदा हा लाई लैओ कि बड़ियां रकाबटां आइयां मिगी रस्ते दे बिच मगर में रकावटें दा हल कीता में आखेआ कोई चक्कर नेईं में करी लैगा सर मिगी आक्खा दा कोई चक्कर नेईं तू कोशिश कर कोशिश करने आहले दी कदें हार नेई होंदी में आखेआ सर कोई चक्कर नेई में कोशिश करां ना उनें आखेआ वेटे तू अगले बारी आई जायां तेरी अग्गै सलेक्शन कराई देगे फिर में अग्गै गेआ फिर मेरी अग्गै स्लेक्शन होई अग्गै होने दे बाद फिर में गोल्ड मैडल लेई आंदा जित्ती ऐ ओहदे बाद च में रियासी बाद उनें मिगी आखेआ केरला जाना केरला गेआ फिर मास्टरे आखेआ कोई चक्कर नेईं त्रै बच्चे तुस त्रै बच्चे दा बाद च थुहानू लेई जाह्गे बाहर लेई जाह्गे केरला आहली साइड फिर में केरला आहली साइड तला च बड़ेआ ओहदे बाद च में पहले घार कोशिश कीती कि में फस्ट आने दी कोशिश कीती कि में फस्ट आगा इक दिन भाई ते मिगी खुशी होग कि में पानी च स्बिमिंग करना में कोचिंग दा बड़ा में इयां कन्ट्रोबर्सी बड़ा इयां बडा ज्यादा अपने स्ट्रगल कीता उस च में तिन सालें दे बिच तिन इयरस दे बिच तिन सालें दे बिच इन्ना स्ट्रगल कीता कि में अपने पैरें दे उप्पर स्टैंड होया जिसलै में फिर बाहर गेआ खेलन फिर में ओहदे कोला पैहले में अपने घार कोशिश कीती मेरे घरे दे लागे इक तला होंदा रेहा उत्थै मास्टरे ने आना मेरे जेहडे़ सर होंदे है उनें आना उनें मिगी सनाना कि वेटे तू इयां कर इयां कर फिर में उस चीज दा सलूशन बडे़ तौले कढदा हा कि सर मी एह् प्राव्लम आरदी मी साह् दी आरदी सर ने आक्खना कोई गल्ल नेईं बेटे तू टैंशन मत ले मे तेरे साथ हू में आखेआ सर कोई बात नेई आप ऐसा करो कि में उस चीज का कोई बात नेईं आप मुझे सिखाओ में सर से सीखता गया सीखता गया सर मुझे सिखाते गये सर सर ने बोला कि कोई बात नेई तुझे मैं सब कुछ बताउगां फिर उसके बाद मुझे सर ने सब कुछ बाताया फिर मैनें उस चीज का हल निकाला कि में कैसे कर सकता हूं फिर ओहदे बाद में चली गेआ केरला केरला जाने दे बाद में उस चीज दा सलूशन कड्ढेआ कि में एह् करी सकना मेरे अंदर एह् प्रोसेस है कि में किश चीज कोला मिगी रकाबट आरदी जिसले में उस चीज जिस चीज कोला मिगी रकावट आरदी उस चीज दा में हल कीता हल करने दे बाद च है कि सर कोई गल्ल नेई में करी लेगा फिर में सर ने आखेआ कि बेटे अभी तू केरला जाएगा फिर उसके बाद में सर गया उसके बाद में उधर फस्ट आया फस्ट आने के बाद उसको मेरे साथ स्लैकशन होई उनें बोला कि तेरे को में नेशनल लगा के आया फिर उद्धरा नैशनल लगा के आया स्टैट तू मेरा पास हो गया फिर उसके बाद मेने नैशनल लगाया नैशनल लगाते ही समें चला गया उधर डी सी दफ्तर उधर मेरे को मिला आबर्ड मिला आबर्ड मेरे को मिला इक मिला मेरे को मैडल इक मिला मेरे को सर्टीफिकेट इक मेरे को मिला नैशल का क्या बोलते डिपलाॅमा उ डिपलामे को मैने लिया फिर आगे में घर पे बहुत कोशिश करता था जो मेरे इधर तला होता था इक स्बिमिंग पूल होता था मेरे इधर में ओहदे बिच करदा गै रौंहदा हा लैई ले कि में आक्खना कि मिगी बडा इयां प्यार होई गेदा हा मेरा इयां जिंगदी दा गोल जिंगदी दा इयै गोल ऐ कि में इसाी पास करना चाहन्ना कि में केह् केह् करी सकना मिगी केह् केह् रकाबट आइयां ओहदे बाद च में उस चीज दी क्हानी लिखी मिगी केह् केह् रकावट आई में कुत्थे गया मिगी कियां रकावट आई मिगी केह् होया कियां नेई में अपने तिन साल दे बिच तिन इयरस दे बिच में इना स्ट्रगल कीता कि उस चीज दा में हल कड्ढेआ मिगी केह् केह् रकावट आई बडियां रकाबटा आइयां उंहे आखेआ कि तू करी नेई सकदा तू एह् नेई करी सकदा तू इयां कर तू एह् कर वो कर में आखेआ सर कोई बात नेई में कर लूगां आप सिर्फ मेरे को सिखाओ सर तुस छड़ा मिगी दस्सो कि में उस चीज दा में करी लेगा तुस मिगी छड़ा इयां थोह्ड़ा बहुत डीपली जो मेरे अंदर रुकावटा आंदिया मिगी उस चीज दा मेरा स्लूशन कड्ढेआ उस चीज दा में इन्ना कीता ज्यादा स्ट्रगल कि में अपने पैरें दे उप्पर स्टैड होया ते इक टैंम मेरा ऐसा आया कि जिस टाइम दे बिच मिगी इन्नी स्बिमिंग आई गेदी ही उस समें मे गेआ जिस तला बिच में डरेआ हा कि में इस तला दे बिच में बड़ेआ ते मेरे कन्नै जेहका दूआ मुड़ा हा ओह् बिच बड़ी गेआ हा फिर में नेईं बडे़आ बिच फिर में उस तला दे बिच लास्ट बार फिर में जिसलै मेरा सब कुछ क्मपीटिशन होई गेआ मेरा स्हारा होई गेआ मिगी अपने उप्पर कान्फीडेस इन्ना होई गेआ कि मेरा जिंगदी दा गोल ही इयो है फिर में ओहदे बाद च उस चीज उप्पर गया ओह् स्बिमिंग पूल उप्पर गेआ जिस च में पैहली बारी गेआ फिर में ओहदे बिच स्बिमिंग कीती ओहदे बिच मिगी पता चलेआ कि मेरे अंदर किन्ना कान्फीडेंस ऐ ठीक ऐ फिर में उस कान्फीडेंस दा स्लोशन कड्ढेआ कि में कदें सर कोला मिकी तुस थोह्ड़ा जेहा होर मौका देओ ते चलो मेरे कन्नै जी सर मेरा जिंगदी दा गोल हा औऱ मेरा जिंगदी दा जेहड़ा गोल हा ओह् में अज्ज उस चीज दा हल कड्ढी ओड़े दा कि सर मेरे जिंगदी दी एह् रकावटा आइयां ही उस तला दे बिच में उस स्बिमिंग पूल दे बिच मिगी किश रकावट आई मेरी साह् दे प्राबव्लम ही फिर में उसे स्बिमिंग पूल दे बिच में इक बारी बिना साह् बंद कीते दे में आर पार कीता में इन्ना होई गेदा हा कान्फीडैंस बिच में ओहदे बिच बड़ेआ बी नेई हा और लास्ट बाहर जिसले मेरा उत्थै लेता मिगी उनें ओहदे बाद च में इन्ना कान्फीडैंस रक्खेआ कि सर नेईं जी में करी सकना में करी सकना कोई गल्ल नेई कम से कम मेरे कन्नै रवो छड़ा कि में उस चीज दा अलग कढगा उस चीज दा में हल कड्ढेआ फिर में ओहदे बिच सर ने मिगी बी आखेआ कोई बात नेई बेटे तू मेरे कन्नै चल में तुगी परतियै करवाना कोशिश कोशिश करने आहले दी कदें हार नेई होंदी में आखेआ सर ओह्बी गल्ल साढ़ी स्हेई आक्खी कदें कोशिश करने हा कदें हार निं होंदी मतलब आक्खने दा एह् है कि में उस चीज दा बिल्कुल निचोड़ कड्ढेआ शुरु दा ले के एंड तक में ओहदा निचोड़ कड्ढेआ में आखेआ सर कोई ग्लल नेई तुस इयां करो फिर में उस स्बिमिंग पूल पैहली बारी गेआ में उस स्बिमिंग पूल दा पैहली बारी में कड्ढेआ सामान में आखेआ सर इद्धर बी इयै स्हाब ऐ एह् एह् रकावटां हियां मिगी साह दी प्राव्लम आई एह् है ओह् में सब कुश कीता पर में उस चीज गी परतियै नोटिस कीता में सर कि में अपने बी इन्ना काॅन्फीडैंस होई गेदा गै मिगी हा कि में अपनी जिंगदी बिच कदें में हरी नेईं सकना सर नेआखेआ कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ पर में उस स्कूल जिसलै गेआ हा उस टाइम मेरा ऐसा हा जिस टाइम मे करी बी कुछ नेई पांदा इक टाइम मेरे लाया स्हाब सर ने आखेआ हा इक दिन जिसलै में अपने उप्पर इन्ना कान्फीडैंस होई गेदा कि में कदें हार नेई मन्नी सकदा में आखेआ सर में हार नेई मन्नी सकदा तुस मी परतियै लेई सकदे ना फिर मिगी अपने बी उपर इन्ना कान्फीडैस हा महाराज जित्थे मर्जी लेई जाऔ मगर इन्ना गोल मेरा जिंगदी दा होई गेदा हा कि में डरी जिना मर्जी रकावट होऐ में कदें पिच्छे नेई हटी जाना कोई गल्ल नेईंं बच्चा तू बड़ा स्ट्रगल कीता और तू बड़ा अच्छा कम्म कीता जेहदे कन्नै थुआढ़ा नांऽ बनेआ और में उस टाइम नांऽ कमाया हा अज्ज दे टाइम बिच मिगी कोई आक्खै स्बिमिंग करनी जां कुछ बी करना अज्ज दे टाइम च में इन्ना दम रक्खी सकना कि में उस चीज दा हल कड्ढी सकना ठीक ऐ मगर फिर में ओहदे बाद च इन्नी इ्न्नी डिपली चीजां हियां इना इन्ना सौखा इन्ना इन्ना औखा बडे़ टैंम आए मेरे अग्गै जिंगदी दा में सोचे दा कि नेई यार में स्बिमिंग करनी ते करनी औऱ मेरा अग्गै जिन्नी बी रकावट मर्जी आई जाह्ग में पिच्छे नेईं हटी सकना कोई बी मेरा टाइम ऐसा हा मेरे कन्ने त्रै मुडे होंदे जिसले मेरा टाइम फस्ट टाइम मेरे कन्ने इक मुड़ा गेआ उस टैम उनें मुडे़ ने पास होआ मगर ओहदी स्लैकशन नेई हेई ओहदे बाद ते में परतियै ग्याहरमी च स्लैकशन होई जिसले होई ओहदे बाद च में बड़ा स्ट्रगल कीता बड़ा गोल मेरी जिंगदी दा गोल ही इयौ ऐ बडा स्ट्रगल कीता कि में आखेआ सर कोई गल्ल नेई करी देगा में पास बस मेरी इक थुआढ़ी स्लैकशन कराओ असें उस स्लेकशन दे बाद मेरा कीता उनें कोई गल्ल नी पर अज्ज ओह् मुड़ा घार ऐ मगर में नैशनल लेइयै ओहदे बाद स्टैट लाइयै नैशनल लाइयै अज्ज मेरे कोला डिप्लामा पेदा ऐ में पूरा गोल कड्ढेआ साढ़े कोल इन्ना कान्फीडैंस सर तुंदा शुक्रिया तुसें मिगी इन्नी दूर पजाया औऱ मेरे च इन्ना होई गेदा हा कि में उस चीज दा हल कुसै लै बी कड्ढी सकना ठीक ऐ मगर में उस चीज दा सलूशन कड्ढेआ में हार नेईं मंगी में आखेआ सर करना में करना ठीक ऐ उस टाइम मे इन्ना डरदा हा कि मिगी एह् नेईं हा पता कि में केह् करी सकना केह् नेईं करी सकना इयां बड़ा डर कि लोक गल्लां करदे हे कि आक्खदे हे कुछ नेंई करना कुछ नेईं करना नेईं करना पर में उस टैंम उपर नैशनल लाया स्टेट लाया हा उसले मिगी पता हा कि में स्टैट दे बिच कियां होआ नेशनल बिच कियां होया में उसले बड्डे बड्डे जां इयां बड़ी रकावटां आइयां पर में उनें रकावटें गी क्लेयर कीता क्लियर कीता में अग्गे गया अघ्गे जेइयै मिगी डिपलामा बी थ्होआ ओहदे बाद च मिगी डाकोमेंट बगैरा सब कुछ फिर ओहदे बाद च में अपने कोई बी जाव होऐ ना उस जाॅव दे बिना ओह् डिपलामा लाई सकना मिगी बेनीफिट ना डबल बेनीफिट ऐ डबल वैनीफिट दा मतलब ऐ है कि में कल अगर कुछ बी कम्म करगा कि ओह् मेरा स्टेट दा मेरा लग्गग जां नैशनल दा लग्गग स्बिमिंग साला इन्ना होई गेदा हा अपने उप्पर काॅन्फीडैंस किन्ना ऐ उस चीज गी पार कीता अज्ज दे टाइम च में उस चीज दा फायदा लै ना मगर में उस टैम उस चीज दा अलग अलग लेआ उस टैम में उस जगह कुछ बी कीता में बड़ा बड़ा सौखा ऐ बड़ा बड़ा औखा ऐ लास्ट में बस जेही बात बोलूंगा कि कभी भी जिंगदी में कोई रकावट आए पिच्छे नेई हटना देखा जाएगा हू